ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام کافی اچھا پر اسے اگر دوسرے دیش کی سے موازنہ کیا جائے تو ان کی حالت تھوڑی خراب ہے دوسرے دیشوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کی میڈیکل کالیجیز اچھی ہے ہاسپیٹلس کافی اچھے اچھے ہیں ڈاکٹرس بھی ہائی لیول کے ہوتے ہیں پر ہندوستان میں ان سب کی تھوڑی کمی ہے اگر میں اپنے آس پاس کی کلینک یا ہاس اسپتال کے بارے میں بتاؤں تو یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں پر ہمیں کافی ان کے چیلنجیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے میں بتاؤں کہ ہمارے آس پاس میں دیکھا جائے تو وہاں پہ ڈاکٹرس ہائی فیز لیتے ہیں لمبی لمبی لائن لگائی جاتی ہے ٹریٹمینٹ صحیح سے نہیں مل پاتی ہے اور ان کے سالوشن میں اگر دیکھا جائے تو گورنمینٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالجیز پہ دھیان دیں نئے نئے میڈیکل کالجیز بنائیں ہاسپیٹل بنا سکتے ہیں اچھے ڈاکٹرز اچھے ڈاکٹرز کو ریکروٹ کر سکتے ہیں اور ڈاکٹرز جو تھوڑے فرضی بھی ہیں ان پہ بھی کام کر سکتے ہیں